हेलो हँ हेलो हँ सर हम जे छै से नालन्दा आएल छी घुमै ले हँ तऽ एतऽ जे छै से टूरिस्टके सुविधा छै अपनालग

हूँ हँ हँ तऽ ओतऽ जे छै से घुमै फिरैमे जे छै से टू टूरिस्ट सेहो दै छिए सङ्गमे गाइ गाइ गाइड गाइ गाइड गाइड हँ तऽ ओके ओकरा सभके जे ओकरा सभके तऽ चार्ज हेतै ओकरा सभके पाइ कोना कि लै

अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओ मैथिली भाषामे जे छै से सेहो बुझा दै छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हमरा सभके अगर मानिके चलू जे रुकैके मतलब अथी हेतै तऽ ओकर बेबस्था

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ तऽ जेनाकि हमरा सभके तऽ मानिकऽ चलू एहि जगहके कनिकबो जानकारी नहि यऽ तऽ हमरा सभके तऽ ओहन गाइडके सुविधा देब हँ जे हर जगह घुमा दिए कतहु छोड़ै नहि हँ आओर बढ़िआँ जकाँ हमरा सभके जे छै से मोनो बहटारि दिए अच्छा अच्छा गाड़ीमे कोन कोन गाड़ी उपलब्ध छै